हेलो हॅं हम होटल सँ बाजै छी केहन रुम चाही अहाँकेँ ए सी वाला की ए सी नन ए सी सब तरहकेँ रुम छै हमरा लग

सब तरहकेँ फैसिलिटी सिन्गल बेड डबल बेड अहाँकेँ जेहन तरहकेँ चाही हँ तऽ हँ तऽ अहाँकेॅं कोनो सब फैसिलिटी मिलत पार्किंग भी छै कोई तरहकेँ दिक्कत नहि होयत अहाँकेॅं खाना सब भी बहुत बढ़िऑं छै खानामे अहाँजे कहबै से मिल जायत खाना हँ खाना के खाना है सब तरह का खाना है आपको जो जैसे कि राजमा चावल मटन बिरियानी हँ मैथिलीमे मैथिलीएमे हम बाजि रहल छी अहाँकेॅं नॉनवेज मे अहाँकेँ मिल जायत मटन बिरियानी चिकेन बिरियानी फेर इएहसब मिलत हमहुँ सब नहि खाइ छी हँ कार पार्किंग के फैसिलिटी छै अहाँकेँ जे गाड़ी मतलब सब गाड़ीके फैसिलिटी छै मतलब पार्किंग करयके जगह छै ओतऽ हुँ हॅं हम तऽ नहि लए सकब लेकिन हम अपन अपन कलीग सबकेँ हॅं भेजा देब नहि गाड़ीके चार्ज तऽ नहि लागत अहाँकेँ होटल तक नहि गाड़ी चूज करयके हम अहाँके हम अहाँ हाँ तऽ हम अहाँकेँ गाड़ी भेज देब स्टेशन पर ओतऽसे अहाॅं होटल आबि जायब तकर बाद देखल जतै होटल मे तऽ घुमल हॅं वाटर फाउन्टेन तऽ छै होटल मे रहबे ने करै छै अहाँ एकबेर होटल आबि जाउ अहाँकेँ पता चलि जायत ओना बिना देखने आब अहाँ